ऐसी किताबें मुझे ज़्यादा पसंद आती है सच्ची घटनाओं पर आधारित किताबों की बात करें तो एक जीवनी नामक किताब है और एक आत्मकथा नामक किताब है इनमें सारी जो कहानीयाँ होती है जो भी घटनाएं होती है जो भी होते हैं वो सच्ची घटनाओं पर आधारित होते हैं जो लोग काफ़ी पसंद भी करते हैं और मतलब इतनी बढ़िया तरीके से इनकी घटनाएं और सब चीज़ें दी जाती है कि कोई भी इंसान पढ़ने में उसकी दिलचस्पी रह लेता है और आगे से आगे मतलब उसको ऐसा लगता है कि इसका अगला भाग कब आएगा और कब से कब मतलब इस कहानी को पूरा किया जाएगा तो इन लोगों को वो भी रहता है और मतलब बहुत ही ज़्यादा दिलचस्पी रहती है एक भाग पढ़ने के बाद उसको उनको दूसरे भाग का भी इंतजार रहता है तो यह मतलब बहुत दिलचस्पी वाली बात है यह दोनों किताबें मेरी भी पसंदीदा रही और मैं इनको पढ़ती भी हूँ और यह घटनाएं भी बहुत ही अच्छी है मैं सब तरह के लोग इसको पढ़ सकते हैं और कुछ अच्छी जानकारी अभी इसे पा सकते हैं और अपना थोड़ा टाइम भी किताबें पढ़ कर टाइम किताबों के साथ अपना टाइम स्पेंड कर सकते है